हेलो ये स्वेगी से बोल रहे हैं आप ये मैंने एक आप को आदेश दिया था दाल उड़द दाल का तो कृपया कर के आप बताएंगे कि आप के यहाँ किस तरीक़े से बनाई जाती है ठीक है तो आप इसको ये लाल मिर्ची से फ्राइ ना कर के ये थोड़ा हरी मिर्ची ऐसे फ्राइ कीजिए ठीक है समझ मे आ रहा है ना आप को और ये किस किस समय तक आप पहुंचा देंगे आधा घंटा लगेगा अरे नहीं इतना टाइम मत लीजिए थोड़ा कोशिश करिए कि आप जल्द से जल्द पहोचाएं ठीक है